गामक लोकसभ बच्चाक पोलियोसँ बचाबैक लेल पोलियो ड्राप अबै छै जे बहुत दिनसँ सरकार दिससँ मुफ़्तोमे भेटै छै आ टीकाकेन्द्र सभ पर जाऊ तऽ ओतऽ मुफ्तमे देल जायत छै जेकर प्रभावसँ बहुतो कार्य भेलै पोलियो उन्मूलन करीब करीब हमरा सभ एरिया देशेसँ भऽ गेलै